हमारे यहाँ महिलाओं को सेम अधिकार दिया जाता है शिक्षा हो चाहे और भी कोई रोज़गार हो कहीं जॉब हो कहीं कहीं भी खेलकूद कोई भी जन तो हमारे यहाँ महिलाओं को समान अधिकार हैं